ہاں جی تحفہ تحائف دینا تو آج کل کا رواج ہے دوستوں میں سہیلیوں میں اور فرینڈوں میں اور بوائے فرینڈوں وغیرہ میں آج کل تو سبھی دیتے ہیں تحفے تحائف لیکن اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے تحفے کے طور پر شاعر اور شاعری وہی لوگ دیتے ہیں جن کا شوق ہوتا ہے جن کا ذوق اچھا ہوتا ہے جن کو شاعری سے ایک لگاؤ ہوتا ہے جیسے ایک شاعری ہے راحت اندوری صاحب کہتے ہیں کہ تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے اور کئی رنگ آتے جاتے ہیں مرے چہرے پر لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے تو اس طرح کی شاعری میں نے اپنی بہت سی فرینڈوں کو لکھ کے دی ہیں اور وہ خوب مزے کرتی ہیں اور مجھ سے بول چال بھی رکھتی ہیں تعلق رکھتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو ایسے لوگوں سے دوستی بنانا ضروری ہے اور تحفے میں شعر و شاعری نثر بھی لکھی ہے میں نے بہت ساری انشاء اللہ وہ بھی دیکھا جائے گا